गुजरात में उपलब्द प्राथिमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो बुनियादी ढाचो हीअंर ताईं पैदा थियलु मांगुनि खे पूरो करण में सक्षम आहे जॾहिं की प्राणिमिक शिक्षा सरकार जो क़िलो थी रही आहे पर माध्यमिक ऐं उच्च माध्यमिक शिक्षा जेका आहे उहा तेज़ीअ सां निजी खेत्रनि में जो गढ़ थी रही आहे गुजरात में प्राथिमिक दर्जे में लॻभॻि अठ पॉईंट ॿ मिलियन ॿारनि जा नाला लिखियलु हुआ ऐं इहे लिखियलु नालनि जो अनुपात लगभग सौ टका हो माध्यमिक ऐं उच्चतर माध्यमिक मां शिक्षा ॾियणु वारा संस्थान लॻभॻि ॿ पॉईंट सततर मिलियन ॿारनि जा नाला लिख लिखियलु हुआ सरकारु ऐं निजी खेत्र भई इहो पकु करण में उहो वॾी भूमिका निभाए रहिया आहिन्नि की बुनियादी ढांचे जी खोट जे करे को बि ॿारु पढ़ाई खां आजो न रहे गुजरात पंहिंजी महिनत जे लाइ ॼाणियो वेंदो आहे न की पेशेवर रूप सां तयारु थियलु माण्हुनि संसाधन खे विकसित करण जी पंहिंजी क्षमता जे लाइ इन सां गॾु गुजरात सरकारु उच्च ऐं तकनीकी शिक्षा जे बुनियादी ढांचे ऐं गुणवता खे वधाइण लाइ घणेई क़दम खणी रही आहे